हलो हा जी हा हा जी रमेश मिठाई वारो ॻाल्हायां पियो हा हा कहिड़ी मिठाई खपे तव्हांखे हा कहिड़ी मिठाई जो ऑर्डर बुक कराइणो आहे जी ॿियो हा जी जी जी ॿारनि खे अगरि अ न तव्हांखे मिठाई खाराइणी हुजे त चमचम असां वटि बेस्ट आइटम आहे तंहिंखां पोइ तव्हांखे पेस्ट्रियूं खपनि त पेस्ट्रियूं में असां वटि वीह वैरायटियूं पेस्ट्री में मिली वेंदी चॉकलेट पेस्ट्री आहे स्ट्राबेरी पेस्ट्री आहे तंहिंखां सवाइ बटरस्कॉच पेस्ट्री आहे ब्लैकफ़ॉरेस्ट में पेस्ट्री आहे पेस्ट्री में तमामु सुठी वैरायटियूं आहिनि असां वटि ऐं मिठाई में बि त असां वटि बंगाली मिठाई मिली वेंदी तंहिंखां सवाइ असांजी स्पेशलिटी पंहिंजी सिंधी जेकी सिंगर जी मिठाई ईंदी आहे न हूअ असांजी स्पेशिली स्पेशलिटी आहे असांजी आहे असां जहिड़ी सिंगर जी मिठाई तव्हांखे शहर में किथे बि न मिलंदी जी जी जी काजू कतिरी तव्हांखे पवंदी अठ सौ रुपिया किलो ऐं रसमलाई तव्हांखे पवंदी छह सौ पंजाह रुपिया किलो न अने अगरि तव्हांखे सिंगर जी मिठाई खपे त हू चारि सौ अस्सी रुपए किलो पवंदी ॿियो दादा शादी लाइ हींअर सियारे जो मौसम आहे त असां वटि माजुन स्पेशल मिलंदो सचे गीहु जो उहो थोरो कॉस्टली पवंदो तव्हांखे अठ सौ पंजाह रुपया किलो पर हुनमें सचो मेवो सचो गीहु उनमें हूंदो आहे त हू असांजी हींअर सियारे में स्पेशल आइटम आहे अने ॿियो असां वटि तिर जो ऐं ॻुड़ जो कचरियूं मिली वेंदो हूअ बि चङो शादी में हलंदो आहे हू कचरियूं तव्हांखे चारि सौ रुपिया किलो पवंदो दादा हूअं त असां वटि तमामु आइटमूं रेडी पयूं आहिनि पर उन लाइ तव्हांखे अठ ॾींहं अॻ ऑर्डर बुक कराए ऐं असांखे एडवांस ॾियणो पवंदो तंहिंखां पोइ असां तव्हांजो ऑर्डर रेडी करे सघंदासीं

हा हा थी वेंदो दादा सौ ॿ सौ जेतिरा माण्हू तव्हां ऑर्डर बुक थी वेंदो हुन लाइ तव्हांखे रुबरू अची करे हा रुबरू अची तव्हांखे आइटम सिलेक्ट करे ऐं उन प्रमाणे ते तव्हांखे एडवांस जमा कराइणो पवंदो जॾहिं तव्हां डिपोज़िट एडवांस जमा कराईंदा तंहिंखां पोइ ई असां कमु अॻियां वधाए सघंदासीं दादा जी जी जी जी भले भले दादा मोस्ट वेलकम जय झूलेलाल ओके दादा जय झूलेलाल